चौतीस हज़ार पाँच सौ छियानवे पैंतीस हज़ार दो सौ नब्बे बीस हजार दो सौ अस्सी चार हज़ार पाँच सौ पैतालीस पाँच हज़ार छः सौ चालीस